बिहार नहि सम्पूर्ण भारतवर्षमे जे जतय कोनो की कोनो प्रान्त अछि ओ अपन प्रान्त अपन संस्कृति के अपन धरोहरक संरक्षण कोना करताह ओहि के लेल सब सॅं पहिने आधुनिक तकनीकी शिक्षा के बढ़ावा दिअ पड़तै आओर ओहि मे लागल रहै पड़तै जे हमर ई जे नवीनतम जे टेक्नोलोजी अछि ई टेक्नोलोजी कोना डेवलप करत आ ओहि मे संलग्न रहिकऽ अपन संस्कृति के अपन धरोहर के संरक्षण करताह आओर ओहि संरक्षण होयत यदि नवीन तकनीक के अपनायल जाय तऽ